हैलो जी जी बोलिए जी जी आप कितने लोग हैं अच्छा अच्छा तो आपको ग्वालियर घूमने आना है तो गाड़ी जैसे आप जैसे रेंट पर लोगे तो कितने दिन के लिए क्योंकि जैसे आप डेल्ही से यहाँ आओगे तो आने में टाइम लगेगा पाँच से छः घंटे दूसरी बात क्या है ग्वालियर आ रहे हो घूमने के लिए तो कम से कम एक दिन तो चाहिए आप एक दो घंटे अच्छा अच्छा पाँच दिन के लिए जा रहे हो तो भैया पहले तो मैं आपको गाड़ी बता दूँ ट्रेव्लर्स नाम की गाड़ी आती है जो यात्रीगण के लिए होती है इसमें आराम से कम से कम अपनी उसमें सवारियाँ आ जाती है पंद्रह से बीस लोगों के लिए कम्फ़र्टेबल रहती है आरामदायक रहती है बहुत तो वह आपके लिए बैटर रहेगी तो आपके लिए वह ट्रैवलर्स गाड़ी ठीक है और आप जैसे कि आपने बताया नौ लोग है नौ से दस भी हो जाएँगे कोई दिक़्क़त नहीं बारह भी हो जाएँ लेकिन उसके हिसाब से पैसे लगेंगे क्योंकि आप एग्ज़ैक्ट बताइए हमें कितने टोटल कितनी सवारी है अच्छा दस लोग हो जाएँगे जी जी तो आप कल आपके पास जैसे ड्राइवर रहेगा एक उसमें हेल्पर भी रहेगा जी आप महिलाएँ पुरुष दोनों है या सिर्फ़ महिलाएँ महिलाएँ हैं अच्छा दोनों हैं तो देखिए देखिए एक तो उसमें ड्राइवर रहेगा एक हेल्पर रहेगा और बच्चे वग़ैरह भी हैं हाँ तो वह उन्हीं में दस लोगो में मिला कर हैं या अलग से हैं मिला कर हैं जी जी तो आपका ख़र्च जैसे कि आपने बताया आपको पहले तो डाउन पेमेंट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में जी आपको स्टार्टिंग में करना पड़ेगा कम से कम चार हज़ार तो करना ही पड़ेगा टोटल अपना आ जाएगा टोटल बीस हज़ार तक का आ जाएगा आप जी जी बिल्कुल क्योंकि एक तो जैसे आप आओगे तो डीज़ल का भी इस बार इस बार एक सौ आठ रुपये जो भी भाव चल रहा है दूसरी बात यह आप पाँच दिन के लिए ले जा रहे हो पूरी गाड़ी का तो ख़र्च तो आएगा मैम डिस्काउंट वह तो हम कर नहीं पाते लेकिन अब आप पहली बार हमारे शहर ग्वालियर आ रहे हो घूमने के लिए तो मेरे हिसाब से मैं अट्ठारह हज़ार बता देता हूँ लेकिन इससे कम नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे कम इससे कोई गुंजाइश नहीं है कम की क्योंकि नहीं हो पाएगा इससे कम मैंने पूरा बता दिया आपको क्योंकि उसमें ड्राइवर को भी देना हमें हेल्पर को भी देना है उसमें हमें डीजल भी भरवाना है और जो गाड़ी है वह मालिक की रहेगी तो उसको भी देना पड़ता है तो सब जगह फ़िक्स है अमाउंट किसको किसको देना है किसको नहीं तो ऐसे पूरा हाँ हाँ तो वह मैं आपको आपको हाँ हाँ वह मैं ही दूँगा तो आप पाँच हज़ार रुपये डाउन पेमेंट कर दीजिए आप बताइए और गाड़ी बिल्कुल नई है आरामदायक है आपको कोई दिक़्क़त नहीं आएगी सफ़र आपका अच्छा रहेगा और अगर आपको ऐसी एक और सुविधा है अगर आप पाँच दिन के लिए आ रहे हो तो आपको मान लो घूमना है आपको मान कुछ घूम नहीं पाया आपको दो दिन और चाहिए तो आप ले सकते हो ऐसा नहीं की पाँच दिन ही हैं हम दो दिन और बढ़ा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं इससे जी जी बिल मेरा नंबर यही है आप इस पर मुझे चाहे जब कॉल कर लेना मैं आपके लिए कर दूँगा गाड़ी हमारी बहुत सारी हैं ओके